खेलो में तो इतना इंटरेस्ट हम लेते हैं कि जे बहुत इंटेस्ट रखते हैं खेल में जैसे किर्किट है जैसे कैरम बोर्ड है जैसे हॉकी है इस में देखिए आज तेंडुलकर है कहाँ से कितना था कहाँ से कहाँ पहुँच गया किस तरीक़े से चला गया जैसे कोई भी खिलाड़ी खेल में तो इतना इंटरेस्ट ही रहता है इतना पैसा है जो कोई कमी नहीं है खेल में तो इतना मज़ा आता है जैसे हम किर्केट देखते रहते हैं दिन भर देखते हैं जब भी कोई भी किर्केट होता है कोई भी हॉकी होता है कोई भी खेल होता है फुटबॉले हुआ फुटबॉले देख लीजिए जिस तरीक़े के खेल कर चलता है खेल में रहता है खेल में इस तरीक़े से मोन लगता रहता है समय भी पास हो जाता है खेल में तो देख लीजिए जो ग़रीब घर का लड़के सब थे वो कहाँ कहाँ से अमीर बन गए जो भी था एक दम से जैसे आज धार लीजिए तेंडुलकर है जैसे वो कोहली है वो सब कहाँ से कहाँ बढ़ गया कितना नाम आ गया किस तरीक़े से आगे बढ़ा है इसी तरीक़े से जैसे आज होकी में देख लीजिए होकी में कितना खेल का है इसका बहुत दे रहा है आज कुश्ती में किस तरीक़े से महत्व दे रहा है सब खेल में तो इतना महत्व हो गया है जो समझ लीजिए जो आदमी का देश में खेल खेल हर समय खेला देखने में बहुत मन लगता है हम भी इस में इंटरेस्ट रखते हैं खेल में इंटरस्ट रखते हैं खेल देखते भी हैं जो भी खेल होता है जैसे होकी हुई होकी भी हम लोग तीन घंटे चार घंटे देखते हैं कुश्ती देखते हैं जिस तरीक़े से लेडिस का देख लीजिए लेडिस का किर्केट होता है कितना बढ़िया किर्केट हो रहा है अभी समस्या कितने तरीक़े से चल रही है सारी चीज़ जैसे मान लीजिए खेल में जो भी खेल हो किर्केट हो होकी हो कुश्ती हो जो भी खेल हो खेल में हर में इंटेस्ट रखते हैं हम खेल देखने में बहुत मन लगता है खेल देखने से दिन भर जैसे कोई भी काम करते हैं खेल देखते रहते हैं तो हम को बहुत बढ़िया लगता हैं खेल में तो देख लीजिए कहाँ से कहाँ आदमी सब उठ कर के चला गया इस तरीक़े से उठ गया ये जो ग़रीब घर का लड़का था आज देख लीजिए कहाँ कहाँ अमीर बन गया किस तरीक़े से खेले में नहीं कितना पैसा मिलता है सरकार जो देती है सो देती है पब्लिक कितना देती है पब्लिकेशन से एक दम चुनाव होता है इस तरीक़े से होता है जो खेल में तो पब्लिक एक दम पूरा पैसा लगा देता है देखने के लिए इस लिए खेल का बहुत महत्व हो गया अभी खेल में बहुत हो गया इतना महत्व हो गया जो खेल देखने में बहुत इंटेस्ट होता है इतना पैसा खेल इतना पैसा तो कोई चीज़ में है ही नहीं देख लीजिए होकी हो तो होकी में ही देख लीजिए कितना भीड़ होता है कितने करोड़ों करोड़ों आदमी जुड़ता है लाख लाख आदमी जुड़ता है आज कुश्ती में देख लीजिए कुश्ती में किस तरीक़े से आदमी जुड़ते हैं एक दम पूरा बुझाता है कि जो कुश्ती देखते रहे जैसे किर्केट है किर्केट में देखिए कितना बराबर तो किर्केट होता ही रहता है बारहों मास किर्केट होता रहता है बारहों मास आदमी देखने के लिए तैयार रहते हैं इस तरीक़े से बहुत बढ़िया लगता है इसका चलता रहता है किर्केट में होकी में कुश्ती में सारी चीज़ में रहता है